तऽ देखियौ हमसभ सालमे मतलब जेहन मौसम रहै छै ओहने हिसाबसँ फसल होइ छै जइसे देखियौ बरसातके मौसम भेल तऽ धान उपजायल जाइ छै तऽ धान उपजाबयके लेल खेतके बढ़िआँसँ जोताओल बोआओल जाइ छै फिर पानि आर डालल जाइ छै फेर ओहिके बीज डाललहुँ फेर बीज बीज डाललहुँ ओहिके बाद बीज होल पन्द्रह बीस दिन एकैस दिन पन्द्रह महिने लागि जाइ छै बीज होतमे पहिले बीजकेँ उखाड़लहुँ फेर बढ़िआँसँ खेतमे पानि आर पटल फेर ओहिके लेल बढ़िआँसँ कदवा उदवा भेल फेर बढ़िआँसँ ओहिमे बीजकेँ उखाड़ि कऽ पानिमे ओहिमे रोपल जाइ छै हाथसँ तऽ रोपलके बाद थोड़ा दिन एक दू महिना बाद एक डेढ़ महिना बाद खाद पानि लगै छै खाद आर दै छै ताहिके लेल थोड़ा थोड़ा फसलमे थोड़ा रुचि आबै छै मतलब फसल घना होइ छै फेर अपने धीरे धीरे खाद पानि देल देल फसल बढ़ै छै तऽ ओहिके लेल मतलब फेर पानि आर लगै छै तऽ देल फसल एहिसँ एहिसँ बढ़ल गेल बढ़ल गेल तऽ ओकरा लास्टमे लास्टमे काटय जा काटल जाइ छै काटि कऽ बढ़िआँसँ बोझा आर बान्हि कऽ ओकरा झाड़ि कऽ बढ़िआँसँ झाड़ि झूड़ि कऽ बढ़िआँसँ पूरा सफा करि कऽ रखलहुँ आरामसँ घरमे फेर दाना आरकेँ गयलहुँ बेचय लए तऽ ईसभ देखियौ आब गरमी ठण्ढीके मौसममे भेल जइसे मक मक्का हो गेल मक्कइ छै गेहूँ छै तऽ ओहोके लेल रोपयके लेल बहुत विधि करयके पड़ै छै जइसे वहीँ देखियौ खाद खाद उद देलियै मतलब जोतेलियै खेत उतकेँ बढ़िआँसँ तऽ ओहिके लेल मक्कइ रोपय जाइ छै फेर मक्कइ रोपलाके बाद तऽ ओहिमे खाद उद देलहुँ पानि पटा देलहुँ मस्त मक्कइ जब निकलि जाइ छै तब तनि तनि मक्कइ जब निकलयके शुरू करै छै तऽ ओकरा खाद पानि देल जाइ छै तऽ बढ़िआँसँ ओहिमे बढ़िआँसँ मतलब देखभाल कयलहुँ तऽ फेर पानि आर देलहुँ बढ़िआँसँ तब थोड़ा मक्कइ बड़ा भेल तऽ ओहिके सुरक्षा जेहन कयलहुँ ओहन मक्कइ भेल तऽ ओहिके लेल बढ़िआँ सुरक्षा करय लेल करयके पड़ै छै ओहिके लेल मक्कइ जब हो जाइ छै बड़ा तऽ ओकरा काटि खूटि कऽ बढ़िआँसँ थ्रेसरमे दौनी होइ छै बढ़िआँसँ ताहिके बाद घर उर लेल अयलहुँ फेर बेचलहुँ तब तब बेचि कऽ बाद दू गो पैसा कौड़ी आयल तऽ सभ कोइ आरामसँ जे बचलक थोड़ा अनाज होल ओहिके खाइ पियै छै बढ़िआँसँ नीके ना लेल रहै छै